ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी ऐसे है कि पहले आप ओरियो बिस्किट का एक पैकेट लीजिए और थोड़ा सा दूध लीजिए और थोड़ी सी शक्कर लीजिए ओरियो बिस्किट से उसका क्रीम निकालकर अलग कर दीजिए और बाकी बिस्किट को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए फिर जो पाउडर है उसमें थोड़ी सी शुगर और दूध को मिलाकर उसका एक घोल बना लीजिए घोल को एक बर्तन में तेल लगाकर घोल को उसमें डाल दीजिए और उसको आधे घंटे के लिए बैक होने के लिए रख दीजिए कड़ाई अगर आपके पास ओ टी जी है तो उसमें बेक कर लीजिए अगर नहीं है तो कढ़ाई में नमक डालकर नमक को थोड़ा गरम होने दीजिए पहले फिर उसमें अपना कुछ रखिए उसके ऊपर केक का बर्तन रखिए जिसमें हमने केक का जो घोल डाला है उसमें रखिए और उसे आप स्टीम उसे आप पकने दीजिए बेक होने दीजिए आधे घंटे के लिए आधे घंटे के बाद वो केक पककर तैयार हो जाएगा उसमें आप नाइफ से या टूथपिक की मदद से देख सकते हैं कि ये पका है या नहीं अगर टूथपिक और नाइफ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर बाहर आ रहा है उसपे कुछ भी मतलब क्लियर निकल रहा है तो आपका केक बेक हो चूका है उसे ठंडा कर लीजिए उसके बाद उसे मेल्टेड चॉकलेट और मेल्टेड चॉकलेट और जैम्स चॉकलेट या जो भी आपके पास स्प्रिंकल्स वगैरह जो भी अवेलेबल हो उन सभी चीज़ों से उसे डेकोरेट कर लीजिए अच्छे से आपका ओरियो केक बनके तैयार है उसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए उसके बाद उसे कट करके खाइये